میرے علاقے میں قبائل فنون میں روایتی رقص لوک موسیقی ہاتھ کی کڑھائی مٹی کے برتن اور مخصوص انداز کے لباس شامل ہیں لوگ ان فنون کا تحفظ نسل در نسل منتقل کر کے کرتے ہیں بزرگ افراد نوجوانوں کو یہ ہند سکھاتے ہیں تہواروں پر ان فنون کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور بعض اوقات اسکولوں یا مقامی اداروں میں ان کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے تاکہ یہ ثقافت زندہ رہے